اتر پردیش میں ایسے بہت سارے اسکول کالیجیز اور کلبز ہیں جہاں پر کھیل کود اور بہت ساری چیزوں کو لے کر ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے جو کہ انٹر نیشنل پلے کرتا ہے نیشنل پلے کرتا ہے اور کچھ خود کے لیے بھی پلے کرتے ہیں خود کی سیٹسفیکشن کے لیے اور جیسے اسکول میں اسکول میں زیادہ تر ایسے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کون سا کلب کہاں ہے یسے اسکول جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ڈانس روم ڈانس روم اور میوزک روم اسپورٹس روم ایسے کرکے ہوتا ہے جس میں بہت سارے بچے جایا جاتے ہیں جس کا جس میں انٹیریسٹ ہے وہ اس میں چلے جائیں مگر بڑے ہوتے ہیں ویسے ہماری جو فیسیلٹیز ہوتی ہیں ہماری وکیبلریز ہوتی ہیں اور ہماری نیڈز ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں جن سے پھر ہم بولتے ہیں کہ ڈانس روم نہیں ہوتا ہے وہ ڈانس کلب ہوتا ہے جیسے کالجیز میں یہ چیزیں چالو ہو جاتی ہیں تو ڈانس کلب ڈانس کلب ہو جاتا ہے میوزک کلب ہو جاتا ہے اسپورٹس کلب زیادہ تر بچے کھیلنا پسند کرتے ہیں کالیج میں آکے تو کالیجیز میں اسپورٹس کلب جو ہوتا ہے وہ زیادہ یوزفل ہوتا ہے تو ایسے ہی کلبز بہت سارے ہیں اتر پردیش میں آج کل ہماری اتر پردیش کی جو چیزیں ہیں وہ گرو بھی کر رہی ہیں ڈیولپڈ ہو رہی ہیں بہت ہائی فیسیلٹیز بھی ہوئے جا رہی ہیں اور جو کہ بہت اچھا ہے ڈانس کلب اور اسپورٹس کلب زیادہ سے زیادہ چلتے ہیں آج کے ٹائم پہ اسپورٹس سارے لوگ کھیلنا پسند کرتے ہیں